हेलो कतय छियै यौ कखनसँ अहाँके हम इन्तजार करि रहल छी हमरा कतहु जेबाक यए दोसरा जगह धू महाराज जल्दी करियौ नहि तऽ हमरा परिवारसभ यए सङ्गमे दोसरा जगह जाय कऽ यए लेट भए रहल छै जल्दी जेबै तब ने हम कतहु जल्दी समयपर पहुँचबै जल्दी आइयौ अहाँकेँ हमर एड्रेससभ अता पता यए ने कतय आबैके यए अहाँकेँ हँ हँ पालीमे उत्तरवारि टोल आबि जायब अलीनगर होइत डाइरेक्टे नहि तऽ जल्दी आबैके कष्ट करियौ अगर नहि हैत तऽ दोसरोके कहियौ दोसरो आयत तऽ जाए कऽ दोसरा कोन ड्राइवर करी नहि हमर हमरा बेर भऽ रहल यए कतहु जाइके हमर सङ्ग सङ्गमे सभ परिवारसभ यए जल्दी पहुँचब ओतहु जल्दी जल् ओतहु जल्दी विदा हैब एहि लेल जल्दी कहै छी अहाँकेँ अबै लेल नहि तऽ कनि जल्दी करियौ हमरा लेट भऽ रहल यए कतहु जेबाक यए ने ठण्डाके समय छै अहूँ कनि समझियौ हँ तऽ जल्दी आबियौ हम रुकल छी इन्तजार करि रहल छी कनि जल्दी देखियौ जल्दी आउ कनि ककरोसँ पुछियौ ककरोसँ पुछियौ बताए देत कतय आबैके यए पाली गाम कहबै उत्तरवारि टोल जाइके यए हमरा बताए देत हँ तऽ दस मिनटमे अहाँ जल्दी पहुँचू हमसभ इन्तजार करि रहल यए कतहु जाइके यए ने कतहु तऽ अहूँ कनि समझियौ बातके ठण्डा मौसम जल्दी जल्दी एनाइ बहुत लफड़ाके बात रहै छै ठीक ठीक